मैथिलीमे कुञ्जित मुञ्जित करैत छी हम व्यक्त अपन सभ सुविचार दोसर भाषाके प्रभावसँ जुनि विस्मित नहि होइ अपन मैथिलिक उद्गार मैथिली भाषा जतेक मधुर छै एहिमे ज्ञानवर्धक भी बहुत चीज छै मिथलाञ्चलके लोक मैथिली बजैत छथिन आओर अपन भाषा जानि बजैत छथिन मुदा बहुत एहन स्थान छै जतय मैथिलीके बहुत चीज सुप्रसिद्ध भेल छै हमर भाषाके सङ्गे हमर भाषाके लिपि हमर भाषाके विशेषता बतबै लेल तत्पर अछि आओर आइके समयमे जेना अन्य भाषाके लिपिके प्रचार भऽ रहल छै हमरो भाषाके लिपिके प्रचार भऽ रहल अछि आओर एहि भाषाके लेल हमसभ अपन द्वन्दमे जे छलहुँ हेँ से आब अष्टम सूचिमे आबि कऽ आब हम ओहि भाषाके स्थान पाबि लेने छी आओर हमर भाषाक प्रशंसा देश विदेशमे भऽ रहल अछि जे कियो मैथिल जतय छथिन ओ अपने भाषाके प्रयोग करैत छथिन कियाकी एहन मधुर वाणी एहन मधुर भाषा कतहु नहि छै आओर एहि भाषाके द्वारा हम अपन क्षेत्रके क्षेत्रिय चीजके क्षेत्रिय रूपमे अपनौने छी जेकि एक विशिष्टतामे आँकलन कएल जा सकैत छै